انٹرنیٹ آنے سے ہم کو بہت سارا خوشی ملتی ہے بہت کچھ جاننے کو ملتے ہیں ہم کو کچھو نہیں پتہ رہتا ہے تو ہم یو ٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے ہیں پہلے کا زمانہ تھا کہ کتاب سے ڈھونڈنا پرتا تھا نہیں ملتا تھا تو نہیں پتہ چلتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے اب تو انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں ہر چیز جانتے ہیں ہم کو بہت سارا انسان ویڈیو بناتے ہیں چھوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سارا خوشی ملتی ہے اتنا اچھا خوشی ملتی ہے دل بھی بہلتا ہے اور ہر چیز بھی جان جاتے ہیں پرانے زمانے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے پہلے تو ہم بک سے یا کتاب سے نکالتے تھے کھوجتے تھے ملتا تا تبھی ہم جانتے تھے یا کوئی بولتے تھے تبھی جانتے اب کوئی اب تو موبائل پہ سرچ کرتے ہیں تو ہر چیز دیکھ لیتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں دیش کے بارے میں جانتے ہیں ہمارا ہندوستان بہت اچھا ہے یہاں رہتے ہیں کیسے رہنے ہیں وہی سب بت دیکھتے ہیں ہر چیز کا خوشی مل جاتی ہے پہلے ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتے اب تو انٹرنیٹ سے ہر چیز بھی دیکھ لیتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ہر چیز کر لیتے ہیں اور ہر چیز جانتے ہیں جاننے کا اور کوشش کرتے ہیں